میرے گاؤں میں لڑائی جھگڑا ہوئے اس کے درمیان آپس میں صلح کرانا جیسے میرے مکھیا سرپنچ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب حل کرتے ہیں اس کے بعد اگر نہیں ہوتے ہیں تو پولیس اسٹیشن ہو یا آگے تھانہ ہو جہاں بھی ہو سکے وہاں جا کر کے حل کرواتے ہیں میرے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اچھے کے اچھے ہیں جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میرے گھروں کی ہر بات کو لے کر کر کے گھروں میں تناؤ ہوتی ہے بھائی بہنوں میں ماں سب میں ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی بات ہمیں اپنے اس میں رکھیں اپنے گھروں میں صلح کر کر کے اپنے جتنی بھی ہیں سب اپنے گھروں کی بات اپنے ہی میں دبا کے رکھیں اور میرے جتنے بھی ہیں گھروں کے جتنے بھی آدمی ہیں سبھوں سے میرا یہ ہے کہ اپنے گھر کی جتنی بھی ہے پڑوس کے لوگ ہیں سب کے سب اچھے اور ایماندار ہیں اور جتنے بھی ہو سکے ہمیشہ خوش اور ہمیشہ یہ رہیں میرے گھروں کے ہر